ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे पर्यटक राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं जैसे कि अलग अलग स्थान नारगढ़ का किला आमेर का किला यहाँ पर यदि पर्यटक जाएँ तो उन्हें घूमने फिरने का भी मौका मिलता है और वहाँ की दीवारों पर हमारे राजस्थान का इतिहास लिखा होता है जिसे वह पढ़कर हमारे राज्य राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं यदि मैं बात करूँ हमारे राजस्थान के त्योहारों की तो यहाँ बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं जैसे की गणगौर उत्सव उगादि उत्सव बहुत सारे ऐसे उत्सव हैं जो कि हमारे राजस्थान में मनाए जाते हैं